السّلام علیکم جی میری بات آفس سے ہو رہی ہے جی جی ذرا سر میں نے میں نے گھومنے کے لیے ٹکٹ بک کیا تھا جی خراب موسم کی وجہ سے جی میں پہنچ نہیں پایا تھا جی جی موسم خراب تھا معافی مانگتی ہوں جی جی جی جی جی جی جی میرا بکنگ ہاں آن لائن پلیٹفارم ہے جی اچھا پانچ پانچ چار تین دو دو ایک ایک تین دو اینڈ ڈبل نو جی جی جی ابھی ذرا سے مجھے پیسہ کی سخت ضرورت تھی جی جی تو میرا پیسہ نکلتا ہے اسے مہربانی لوٹا دیں جی جی ہاں میرا ٹکٹ کینسل کر دیں جی ہاں جی جی جی جی شکریہ آپ کی